जी ठीक हैं ठीक हैं ठीक हैं अपना बात जी ठीक अपना बताइए सर जी जी एकदम एकदम गाड़ी और एकदम गाड़ी ठीक ठाक चलता है जी सर जी ठीक है ठीक ठीक जी जी नहीं दिक्कत तो नहीं सर मगर दिक्कत जो है ना कई कई दिक्कत झेलना पड़ जाता है गाड़ी चलाते हैं तो रोड खराब के चक्कर में और

जी फिर बस जी सर जी बोले कि बस सुधार है मगर एक ठो बात है कि जब बस स्टैन्ड में हमलोग चलते हैं तो बस स्टैन्ड का स्थिति देखिएगा ना देखने के लायक नहीं रहता है साफ सुथरा जगह नहीं रहता है गंदगी फेका रहता है

जी

मेरा कहना मे जी सर जी मेरा कहना यही है कि जैसे कि इस चीज़ में त्रुटि है तो इस चीज़ को ले कर और जहाँ का स्टैन्ड है वहाँ के स्टैन्ड की वहाँ के स्टैन्ड की पब्लिसिटी अगर यदि अप्लीकेशन या दरख्वास्त लिख के देगा सरकार को तो बिल्कुल इसपर नियंत्रण होगा और सुधार

एक बात और जी सर जी एक बात और है प्रॉब्लेम ऐसे जैसे गाड़ी चला चलाने वक्त कई प्रकार की रास्ते में किसी प्रकार की त्रुटि घटना हो जाता है जैसे कि मान के चलिए कि भ्रष्टाचार भी आजकल फैल चुका रास्ता में तो इस चीज के लिए भी सख्ती जो है ना रखना बड़ी जरूरी है तो सरकार को इस चीज़ के लिए हर मोड़ पर कंस्टबल का या सेफ का जवान को तैनात करना चाहिए पब्लिक के साथ भी दुर्घटना हो जाता है और ड्राइवर के भी साथ दुर्घटना हो जाता है तो ऐसे ऐसे सवाल सर कई सवाल सर है कि इस पर जो है ना सरकार को अब्जेक्शन लेना चाहिए और इस चीज़ को जो है ना जल्द से जल्द सुनवाई होना चाहिए जी सर जी जी ठीक ठीक है सर ठीक है सर ठीक है ठीक है सर सामना तो करने पड़ते हैं ठीक है ठीक है तब ठीक है ठीक है रखें रख ठीक है रखिए सर तब